हम जे है बैट बाँल खेलैके बहुत शौकिन रही एहि कारण जाइ बहुत यार दोस्त भी ओहि चलते बनि गेल रहै लेकिन ओहिमे कुछ रहै जकरासँ हमरा खेलैके बीचमे रनके लैके आओर झगड़ा हो गेल जकरा कारण उ जे है हमे अइसेहे दू तीन बार नॉट आउटके आउट भी करबा देलक झगड़ा भी कयलक बहुत बार जे है हमरासँ उ झगड़ा मारिपीट सभके जे है अथी उत्पन्न हो गेल हम ओहि समयसँ जे है एकगो सबक सिखली कि आब एकरा जरे कहियौ आओर जीवनमे ने एकरासँ हम जरे खेलब आओर ने एकरासँ हम कोइ बातचीतसँ राखब आओर ओकर बाद फेर हो गेल आइ ई घटनाके लम्प सम बारह बरिस लेकिन ओकरा बादसँ हम ने ओकरा उ अबैए टोकै लेकिन हम ओकरासँ जे है कोइ बोलचाल नहि उहे सबक हमरा एहिले जे है याद है एकटा आओर जे है घटना भेल रहै कि पढ़ाइके बीचमे आओर पढ़ि तऽ इसकुलमे परीक्षामे एकगो लड़िकासँ कहलक देखाबैले हम कहली नहि देखायब आओर बहुत घनिष्ठ मित्र रहै आओर नहि देखेलीह तऽ ओकरासँ जे है हमरा झगड़ा हो गेल कियो कहलक काहेलऽ नहि देखेलही हम कहली अपन अपन करऽ ओहि चलते जे है ओकरासँ बहुत हमरा झगड़ा भेल उसभ बहुत हमरा पीटैके घेरैके कोशिश कयलक लेकिन हम अपन ओहिजङ्गसँ निकलि अयलीह ओकरा बादसँ हम फेर कबहु परीक्षाके बीचमे हम ई सबक ले लेलीह परीक्षाके बीचमे ककरोसँ कोइ जकरा हम नहि पहचानै छी जकरा हम अथी नहि छी ओकरासँ हम बातचीत नहि कयली हमरा उ सबक जे है आइ लए याद है